थुआढ़े टब्बरै च किन्ने लोक न ते कन्नै तुस ओह् केह् केह् कम्म करदे तुस इस बेल्लै थुआढ़े पूरे टब्बरे आह्ले जेह्के हैन ओह् केह् केह् कम्म करै दे ते किन्ने आदमी न टोटल अच्छा साढ़े टब्बरे च जेह्ड़े बड्डे न तां मेरे जेठ तां ओ उ'नें रक्खी दियां बकरियां शकरियां रक्खी दियां ओह् बकरियां शकरियां चराने चली जंदे और उं'दे मुड़े जेह्ड़े ते कोई अपना अपना कारोबार करै दे कोई पत्नीटाप गेदा कोई लुधियाना गेदा उठी कोई कुद्ध गेदा उठी कोई जम्मू गेदा उठी ते उं'दे जेह्ड़े न बड्डें दे ते उं'दे सत्त बच्चे न ओह्दे शा दुआ नंबर जेह्ड़े आई गे तां ओह् करदे कुद्ध करदे कम्म शम्म दुकान ऐ उं'दी उत्थै कुद्ध ते दकान्ना कम्म करदे ओह् उं'दा मुड़ा जेह्ड़ा तां ओह् पत्नीटाप होंदा उत्थै कम्म करदा ते जेह्ड़े दो दुआ नंबर ते उं'दे त्रै बच्चे न दो कुड़ियां ते इक मुड़ा तिन्न बच्चे न फ्ही ओह्दे बाद आइया त्रीया नंबर बंदा त्रीया नंबर बंदा आई गेआ जेह्ड़ा ते ओह् न उं'दे पत्नीटाप टूरिस्ट बिच करदे कम्म नौकरी उं'दे दो बच्चे कुड़ी इक मुड़ा ते अजें ओ बच्चे उं'दे किश निं करै दे अजें पढ़ै शड़ै दे न हां वो मेरे हस्बैंड ऐं बो अभी बच्चे किश नि कर रहे बच्चे अभी किश नि कर रहे मेरे घरे आह्ले जेह्ड़े ते ओह् उत्थै टूरिस्ट च न ओह् ते कम्म करदे बच्चे साढ़े पढ़ै शड़ै दे अजें किश नि हैन निक्के निक्के बच्चे न ते और जेह्ड़े चौथा नंबर न तां ओ ओह्दे बच्चे बी निक्के निक्के ओह् बी पत्नीटाप कम्म करदे ओह् बी कुद्ध कम्म करदे ते उं'दे बी दो बच्चे इक कुड़ी इक मुड़ा ओह् बी निक्के निक्के लाड़ी उं'दी चनैनी रौंह्दी उत्थै बच्चे पाए दे स्कूल ते उत्थै पढ़दे ते बस इन्नी हारी फैमिली ऐ ते बाकी इ'यां बाकी होर इ'यां साढ़ा इ'यां बड़ा बड्डा टब्बर ऐ फ्ही ताये चाचें दे अग्गें बच्चे अग्गें इ'यां बड़ी फैमिली ऐ साढ़ी बद्दी फैमिली ऐ कोई सौ बंदा अस घरै दा ते निक्के मुट्टे सारे बच्चे सारे अपने अपने कम्म काज करने गी लग्गे दे